हँ हेलो सर अपनेकेँ नमस्कार अपनेकेँ अपनेकेँ सर हम एड्रेस जानयकेँ प्रयत्न कऽ रहल छी

जी बहुत सुन्दर सर अपनाकेँ धन्यवाद सर एकेटा जानबाक रहय जे मैथिलीमे ह्राससमेन्ट कतऽ भए रहल छै एहि विषय वस्तु पर कनिटा अपने सर ध्यान आकृष्ट करितियै अपने तऽ रिटायर्ड शिक्षक छियै

जी

जी जी जी जी जी जी जी जी

तऽ ओतऽ क्षेत्रिे य भाषाके रूपमे सर हिनका देबाक चाही सरकारक सबसे पैघ ई समस्या छै हँ ई समस्याक ई समस्याके लेल सभसे सर दिक्क्त ई छै जे दशमा क्लासमे सरकार ऑप्शनल विषयमे देने छथिन आ एम्हर जे छै दशमा क्लाससँ नीचाँ एहि विषयमे नहि देने छथिन मैथिली भाषाकेँ तऽ ई तऽ निम्नसँ काज करै पड़तै जमीनी हकीकत वन टू के बच्चासँ जी जी जी जी

जी जी जी जी यऽ

जी तऽ एहिके लेल सर अपन अहाँकेँ दृष्टिमे अहाँकऽ नीक बुझाय रहल यऽ कोना ई सही हेतैक एहि पर सर अपन कनिटा वक्तव्य दियौ जी जी जी जी ठीक छै सर धन्यवाद